नव अगस्त उणिवीह सौ उणतालीह पंज मई उणिवीह सौ टेहतरि पंजुवीह नवंबर उणिवीह सौ ॿाहतरि पहिरीं डिसंबर ॿ सौ वीह छवीह ज फैबररी ॿ सौ टीह